تلنگانہ میں ہر مذہبی برادری اور تنظیمیں جیسے کہ ہندو مسلمان اور عیسائی اپنے اپنے تنظیموں کے لئے وکالت کرتے ہیں اور پھیلاتے ہیں جس میں مسلمان مسجد ہندو مندر اور عیسائی چرچ جاتے ہیں اور اپنے برادری کے لوگوں کو اپنے مذہب کے طرف راغب کراتے ہیں اور پھیلاتے ہیں